हाथाइयाव आखाइजों बानायनाय सिफोरा रेडिमेड सिफोरनिफ्राय आलादा मानोना रेडिमेड सिफोरा गोबा गोबा जायो गान्नायाव मोजां जाया आखाइजों बानायनाय सिफोरा मोजां जायो गान्नोबो मोजां आरो बिसोरनि खुन्दुंफोराबो इन्दिनि बायदिसिना खुन्दुंनि जायो रेडिमेड सिफोरनि जोबोद गिदिर हाथाइ दंब्लाबो मानसिफ्रा दासिमबो आखाइजों सुनाय आरो जोनाय सिखौ नायनो मोजां मोनो मानोना रेडिमेड सिफोरा मोजां जाया माने मेसिनाव दानाय सिफोरा जोंनि आखायजों दानाय सिफोरनिफ्राय गुसुं गुसुं आरो खुन्दुंआ जलाबायग्रा जायो खुन्दुंआ मोजां नङाबा गान्नायावबो मोजां जाया रेडिमेड सुनाय सिफ्रा बांसिनै रं खारो आरो न'आव दानाय सिफ्रा रं खारा बारा बेफोरखौनो जों जि रेडिमेड सिफोर आरो आखायजों सुनाय सिफोराव फारागखौ नुनो मोननाय जादों